गुजरात राज्य में कानून व्यवस्था ॾाढी सुठी आहे ऐं तंहिं खां पोइ छा आहे माना सभिनी खे सपोट कयो वेंदो आहे सभिनी सां सुठो हलियो वेंदो आहे कंहिं बि ॻाल्हि जी काई माना समुझो कोई विवाद कोन्हे हर कंहिं माण्हूअ खे पूरो न्याउ आहे ठीकु आहे न्याउ थोरो पूठियां अॻियां थींदो रहंदो आहे कंहिं महिल कंहिं ॻाल्हि में देरूं सेरूं थींदी रहंदियूं आहिनि उहो ॾिसो भई माना रेग्युलर कमु जो इहो हिकिड़ो भई कंहिंखे टाइम आहे कंहिं साहिब खे कंहिं महिल कंहिं महिल टाइम न हूंदो आहे या कंहिं महिल के जेके साहिब आहिनि उन्हनि जा जेके सलाहकार आहिनि कंहिं महिल उहे न आया हिन या थी सघे थो कंहिं महिल थी सघे थो भई अॻियां हुनखे अॻियां वॾो कमु आहे त कंहिं महिल उहो थोरी देरी थींदी आहे हुन देरि खे अॻियां पुठियां करे करे भई हुनखे ध्यानु न ॾिनो वञे ऐं भई हुनखे अॻियां वधी करे हुनखे सपोट करणु खपे त भई वाक़ई न्याउ आहे मुंहिंजे ख़्याल सां त गुजरात राज्य में उहो न्याउ सुठो ई आहे ठीकु आहे तंहिं खां पोइ काई ॻाल्हि थींदी आहे भई जीअं भई हाणे कंहिं महिल घरेलू झॻिड़ा या जेके प्रोपर्टीअ जा विवाद थियनि था हुन में घणेई जेके ॻाल्हियूं आहिनि भई जीअं माण्हू चवनि था असां त तव्हांखे मिलंदासीं कोर्ट में भई तव्हां असांखे मिलो कोर्ट में हर कोई माना हुन कोर्ट जी गवाही ॾींदो आहे भई तूं अचु मूं सां कोर्ट मिल त मां तोखे ॾेखारींदोमांए त हुन सां छा थींदो आहे पर लेकिनि जेको चवंदो त आहे भई मां कोर्ट में मिलंदुमि तो सां त इहो न सोचींदो आहे भई अॻियां भई पर तंहिं हूंदे बि माना कीअं भई हुनखे हुन में विश्वास आहे भई मां हिनखे कोर्ट में मिली करे मां पुलिस में दरख़्वास्त ॾेई करे मां हिनखे साम्हूं वारे खे सिधो कंदुमि पर लेकिनि छाहे भई ॾिठो वञे कंहिं महिल कानून में भई जीअं लखनि पुठियां हिकु जज आहे वकीलनि जूं वॾियूं वॾियूं फ्यूज़ आहिनि हिन में छा थींदो आहे भई जीअं माण्हू पंहिंजो घरेलू ई पंहिंजी पंहिंजी भई जेका प्रॉब्लम आहे जेको भई वाद विवाद आहे उहो पाण में सोल्व करे त ॾाढो सुठो बीहंदो ऐं सुहिणो बीहंदो ऐं पहिरीं ॻाल्हि त रहिजे सिक सां जंहिं में सिक रहिजी अचे त कानून व्यवस्था जो हेॾो माना हुन में अॻियां माण्हुनि खे उहो अचे ई कोन जीअं भई समाधान पंहिंजो पाण में थी वञे त ॾाढो सुठो बीहे इहो उन्हनि खे ध्यानु ॾेई करे इहो कमु करणु खपे माण्हुनि खे